असेंगी बाड़ियै दे बारे च पुच्छे दा इत्थें इनें ते जेह्ड़ी अस बाड़ी राह्ने आं जां कोई कम्म करने आं ओह् कम्म अस केह् करने आं ओह्दे बारे च इनें पुच्छे दा ऐ ते असें गी केह् एह्दी फायदा होंदा ऐ ते अस बाड़ी राह्न्ने न जां मक्कां राह्न्ने जां कनक राह्न्ने जां कोई फसल लान्ने न अस सब्ज़ी लान्ने न ओह्दे बाद बिच्च असें गी त्यार करियै ते ओह्दे फ्ही अस बेचने उसी जां जो बी करने आं अग्गें मारी उड़चै लेकिन अस दकानै उप्पर जां अस मंडियै जन्ने उत्थें असें गी जो बी एह्दे पैसे लभदे न ओह् बेचियै एह्दे बिच्चा अपना जेह्ड़ा थोह्ड़ा बोह्ता खाने पीने दा खर्चा कड्ढदे न होर एह्दे मजदूरी दा बी कोई अस पक्का नेईं करी सकनें कि असेंगी किन्ने पैसे लभदे न ब जेह्ड़ा बी लभदे न बड़े घट्ट लभदे ओह्दे उप्पर खर्चे बी बड़े होंदे न जियां हून असें बीऽ लैने होंदे जां अपने मेह्नत करने न ओह् अपनी असें मेह्नत पूरी नेईं लभदी ऐ बड़े घट्ट पैसे लभदे न एह्दे बारे बिच्च बी अस इ'यै आखी सकने आं भई असेंगी कोई शैल बीऽ दित्ते जान जेह्दे कारण अस शैल मेह्नत करचै शैल फसल असेंगी लब्भै असेंगी एह्दे बिच्चा ज्यादा कोला ज्यादा फायदा होऐ